روایتی تہواروں پر رقص کرتے وقت لوگ اپنے کلچر کے حساب سے کاسٹیوم پہنتے ہیں جیسے بات کریں اگر ہم جموں این کشمیر کی تو وہاں پر جو مینس ہیں وہ چوڑی دار پاجامہ لانگ کرتا پہنتے ہیں اور ویمنس جو ہیں وہ عبایا پہنتی ہیں لوکل جولری پہنتی ہیں اور سر پر صافے باندھتی ہیں اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے پشمینہ کی سا شال لیتی ہیں ہماچل پردیش کی بات کی جائے تو وہاں پر مینس جو ہیں وہ کرتا پاجامہ چوڑی دار پاجامہ کرتا ہاف لیدر کی جیکٹ پہنتے ہیں اور سر پر ہماچلی پہاڑی ٹوپی پہنتے ہیں یہ وہاں کا کلچر ٹریڈیشن ہے اور وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ شلوار لانگ جمپر اور سر پر صافہ باندھتی ہیں اور کچھ لوکل جولری پہنتی ہیں آسام کی بات کی جائے تو وہاں پر مینس جو ہیں وہ دھوتی کرتا پہنتے ہیں اور ویمنس جو ہیں وہ ساڑیز پہنتی ہیں جیسے سلک کی ساڑی ہوئی اور اس پہ کچھ جولری لوکل جولری پہنتی ہیں ایسے ہی بہت سی طرح بہت ہر جگہ کے لوگ اپنے اپنے کلچر کے حساب سے اپنا کس کاسٹیوم پہنتے ہیں